अगर में अपने गाने च गांदे जेह्की मतलब इंस्ट्रूमैंट गी लाईक करदा आं ओह् होंदी इक ढोलकी होई गेई हारमोनियम होई गेआ ते बांसुरी बांसुरी जेह्ड़ी बड़ी गै बड़ी मती चंगी लगदी ऐ कि केह् अस जिस बेल्लै गांदे न कुतै धारें उप्पर जाना कुतै सैर करने गी जाना तां अस बांसुरी कन्नै लेई जंदे न ते कोई बी गाना गाना जिस बेल्लै तां असें उस बांसूरियै उप्पर चाड़ियै गाना ओ तां इक बड़ा मज़ा दा स्वाद दिंदा इक बड़ी सुरीली आवाज होंदी ऐ जेह्की साढ़े मनै गी शांत रखदी ते असेंगी सुनदे गै अपने मनै अंदर दी जेह्ड़ी गाने दी जेह्की इक आग्रता होंदी ऐ ओह् असेंगी ज़्यादातर मतलब अच्छी लगदी ऐ ते उसी अस गांदे आ न मतलब आऊं इयै दस्सना चाहन्नां कि जेह्ड़ा में गांदा ऐ मिगी इंस्ट्रूमैंट लाइक करना ऐ ओह् ऐ ढोलकी ते बांसुरी ढोलकी ते बांसुरी बड़ी अच्छी लगदी एह्दे शा बगैरा तां इयां बड़ी मतियां होंदियां केछ तां अज्जकल आखेआ बिजलियै कन्नै इलैक्ट्रिशन इंस्ट्रूमैंटल बी आए दे लेकिन जेह्ड़े हत्थें कन्नै बजाइयै चाड़ने ओह् इक मज़ा गै लग्ग दिंदे जियां कि हारमोनियम होंदा कोई बी गाना गाना बी हारमोनियम उप्पर गाना ओह्दी जेह्ड़ी इक अवाज सुननी ते ओह् इक मनै गी जेह्ड़ी साढ़े गी शांती पुहचांदा ऐ ओह् इक इन्नी ज्यादा अच्छी मजे दी शांती जेह्ड़ी साढ़े अंदर पुजदी ऐ ते इयै नेह् में बांसुरी दी गल्ल करां तां बांसुरी गी बी बजाना इक ममूली गल्ल नीं होंदी ऐ पैह्ले उसी अस सिक्खने आस्तै गै बड़ा टाइम लगदा ऐ कि कि जिस बेल्लै अस बांसुरी गी बजांदे न ओह्दे अंदर एह् जेह्ड़ी हवा भरदे न ओह उंगलियें उप्पर जेह्ड़ा गाना चाढ़ना होंदा ऐ ओह् मतलब उस्सै तरीके कन्नै एह् उंगली लैनी इयां चुक्कनी इयां मतलब उस्सै स्हाबै कन्नै ओह् हवा छोड़नी ते इयै नेह् इंस्ट्रूमैंटल दे बिच्च जेहड़ा आऊं लाइक करदा ऐ ओह् बांसुरी ते ढोलकी होंदी ते हां इयां तां बीन बी होंदी ऐ जियां ब्याएं च ते कोई होंदा बीन बगैरा होई बीन इक तां हर मतलब आखेआ कि कारनटी बाजा ओह् तां लग्ग होई गेआ लेकिन इक बीन होंदी जेसी बीन उसी उसी अवाज उसदी अवाज जेह्ड़ा बंदा उस इंस्ट्रूमैंट गी बजांदा ऐ उस सिक्खने आस्तै गै उसी बोह्त टाइम लाए दा होंदा इ'यां नेह् में तां आखेआ हा कि में बांसुरी गी गै लाइक करदा ते ढोलकी गी ज्यादा कशा ज्यादा ते एह्दे बारे बिच्च एह् में दस्सना चाहन्नां ऐ कि बांसुरी बजाना इक मतलवब कि निक्की मुट्टी गल्ल नीं होंदी बौंसुरी बजाने आस्तै असेंगी बड़ा टैम लगदा सिक्खने गी कि केह् उंगलियें दा चलना इक धुन उप्पर बड़ा जरूरी होंदा ऐ